शिक्षित आशिल्ला मनशांक कसलीच उणीव भासना तो जगाच्या फाटीर खंयूय वचून कितेंय करपाक शकता आनी अशिक्षित मनीस मात मात्सो फाटल्यान उरता आता सगळे कशें जाला स्मार्ट लायफ तुका टीवी स्मार्ट जाल्यात फोनार तूं कितेंय करपाक शकता घरा बशिल्यान हे शिक्षित आशिल्या मनशाकूच घडटा अशिक्षितांक कोणाचोय आदार घेवचो पडटा तांकां लागून चडश्यो तांकां गजाली चुकिल्यो वता